हेल्ल' खोनाबाय खोनाबाय मोजाङैनो दं खबर सबर मोजां जोंनिथ' दा माबा मोन्नाय जायाखै दाबोलै मोन्नाय जायाखै जिखुनु फाइल बानायनानै दङ दाबो जाबाय जानाया किन्थु जोंङो बाहायनायखौ आङो बारा नुनाय जाया आरो अफिसफ्रावहाय बांसिन औ औ औ जोंनि ओरैनोथ' बांसिन सोलियो औ जायगा जायगा इंलिस सोलियो बिदिनो बर'बो सोलियो सोलिनायालाय बांसिन आसामिसआनो सोलियो किन्थु जोंनि जायगा लानानै जोंङो बर'निबो रायज्लायनाय जायो आरो सोरबा सोरबा बर'निबो बुंसै नालाय औ औ औ औ औ औ औ आसामिस रायज्लायनांगौ जायो आरो रोङोबो इंलिसखौथ' बाहायो बाहायनायालाय माब्लाबा माब्लाबा बाहायो बाहायनाय जायो औ औ औ औ औ औ बांसिनै आसामिसआनो सोलिखायो जोंनिया आसामिसखा औ ओमफ्राय बर' इसे बाहायबाय ओमफ्राय माखासेयाव इंलिस बाहायबाय ओमफ्राय बबेयावबा हिन्दी नांगौब्ला हिन्दीबो बाहायबाय आसामिसआनो मेन जानानै दं जोंनि आसामाव औ दे दे दे हामबायसै औ